ہم تو مچھلی نہیں پکڑتے ہیں بس یہی دیکھتے ہیں پکڑنے آتا ہے بڑا برا مچھلی چھوٹا بھی مچھلی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے مچھلی پکڑنے میں بہت محنت لگتا ہے جال الل کھراتا ہے کوئی ہاتھ ہاتھ والا بھی جا کوئی پھکا ہوا ا بھی جال یہی بہت محنت لگتا ہے کام ام کرنے میں مچھلی پکڑنے میں تالاب میں برے برے تالاب میں جاتے مچھلی پکڑنے کے لیے چھوٹے چھوٹے میں بھی رہتا ہے بہت بہت ہر ایک رنگ کا مچھلی رہتا ہے اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں بھی ایسا لگتا ہے جیسا کہ آ گیا ہے مطلب مچھلی جو ہے نا بہت اچھا دیکھنے میں بھی لگتا ہے بہت ایسا ہوتا ہے نا گوربا جائت کاچ ہوتا ہے نہا بہت مچھلی پکڑنے میں جو ہے نا بہت فروڈ رہتا ہے جو ہے نا مچھلی جو ہے نا بہت چاسوسی سے پکڑتا ہے بہت اچھا اچھا مچھلی پکڑتا ہے جو بھی مچھلی پکڑنے کا لائک نہیں ہوتا وہ بھی مچھلی پکڑ لیتا ہے وہ سب اس سب کو جو ہے نا مچھلی پکڑنے میں بہت آگے ہے بہت تیز ہے یعنی کہ ان لوگ کو جو ہے نا مچھلی پکڑنا ہی اس کا کام ہے مچھلی کو پکڑنے سے پکڑ کے اور بیچنا بھی اس کا کام ہے ہر ایک رنگ کا اس کا کام یہی ہے جات کا جو ہے ن مچھلی جات کے لاتا ہے وہ جو ہے نا مچھلی پکڑ کے وہ بہت جگہ جگہ مارکیٹ میں بھی کہیں کہیں وہی گوری جت کا بھی مارکیٹ میں مچھلی بیچتا ہے پکڑتا ہے سب رنگ کا مچھلی ہوتا ہے جو کہ اچھا اچھا لگتا ہے اور پکڑنے میں بہت جاس و بہت بہت سمندر میں بھی وہ مچھلی پکڑ لیتا ہے اور بڑکی دھار جو ہے نا بانھ کے اوپر راجھن پور کے پاس اس میں بھی بہت بڑا بڑا مچھلی آتا ہے مطلب وہ مچھلی جو ہوتا ہے نا بہت بڑا ہوتا ہے اس میں جو ہے ناؤ لگا کے جال سے پکڑتا ہے اور پکڑ کے اس کے ڈوبکی لگا کے بھی پکڑتا ہے جہاں پہ دیکھ لیتا ہے نا وہاں پہ مچھلی کو ڈوبکی لگا کے بھی پکڑ لیتا ہے ایسا ایسا وہاں پہ ہوتا ہے مچھلی پکڑنے میں جو ہے نا بہت تیز ہوتا ہے پوکھر میں بھی مچھلی ہوتا ہے پوکھھر میں جو گراتے ہر رنگ کا مچھلی اس میں بھی پکڑتا ہے مچھلی وہ مچھلی کا وپار کرتا ہے اور وہاں پہ پوستا ہے اس کو پکڑ کے اس کو مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے ہاں وہ لوگ جو ہے نبھتے مچھلی پکڑتا ہے